बैसागु बोथोराव फांक्सन जायोबा सोरबा बिब्दिनो सिख्ला ज' ज' जाना बैसागु मोसायो बा उन्दै उन्दै गथ'फ्रा ज' जाना मोसायो बिदिनो बैसो जानाया जानाय ज' जाना जयै रंजानानै बैसागुआव मोसायो सोरबा बिदिनो

उन्दै उन्दै गथ'फ्राबो आंबो मोसानो मोजां मोनो होनना मोसायो उमुक मोसायो नामा होनबा आंबो मोसागोन खन्थाइ मेथाइ खनगोन बा आंबो मोसागोन होनना मानसि गिदिरनि सिगाङाव गथ' उन्दै उन्दैआबो खुसि जों बिदिनो ज' जानानै मोसायो दा सोरबा बुरि बुराबो इन्टारेस्टजों बैसागु बोथोराव फांक्सन जायोब्ला आंबो मोसानो मोजां मोजां मोनो होनना सोरबा बिबारि सनास्रि मैथास्रि मनिका रानि बिसोरजों ज' लोगो जानानै मैथास्रियाबो मोसाहैफायो लाफाया होननानै बुंब्लाबो खुसिजों फैदो फैदो होन्नानै लोंहरबा नै बेहाबो मोजां मोसायो होननानै फै जोंजों मोसानो होनना माखासे मानसिफ्राबो मैथास्रिखौ लेंहरो बिदिनो जयै जों ग्रुप बागुरुम्बा मोसायो बुरि बुरिया बिब्दिनो बायदि बायदि खामानियावबो मोसानाय जायो